हांवें केन्नाच बॉलीवूड जावं टॉलिवूड हातूंतलें आवटफीट केन्नाच ट्राय केलें ना पूण ऐश्वर्या राय बच्चन म्हाका आवडटा हम दील दे चुके सनम हेतून तिणें साडी जे घागरा चोली घातल्या ते आवडटा तें पळोवपाक अशें बरें दिसता म्हणजे ती म्हाकाय अशी साडी अशी ती न्हेसपाक बरी दिसता